जोंहा नाखौ हमनो मोजां मोनो मैगं खादाजोंबो जेखाइजोंबो आरो बे दै फिसाब्ला थोरसिजोंबो सारबाय जेखायाव सारसनबाय सोरबा जेखाइ गैयाब्ला मैगं खादाजों सारसनबाय एबा दै रानब्ला हमबाय ना बोथियाफ्रा बाला सिंआव थायो बाला बुरबाय नास्रायाथ' गुदुं सिङाव थायो गुदुंनिफ्राय ओंखारबाय सोरबा गुदुं खन'बाय हमबाय सोरबा हाब्रुवाव दांग्रोमबाय हमबाय बिदिनो ओरैहाय दंग'आव थायो ओरै बुजुरिथिं थुक्राझाराव थायो बेंथलाव फानो बङाइगावआव जेरावबो ना फानो आरो सोरबा जानो थाखाय लायो सोरबा फाननो थाखाय लायो जोंहाथ' माथो जानोसो लायो फाननाय जाया नांगौब्ला बायनानैसो जायो बायनानै जाब्लाबो हनै ना बोथियाफ्रा आसि थाखा एखस' थाखा नास्रायाबो एखस'थाखा फवायाव बिदि आरो ना फिथिख्रिफ्रा बिदिनो थ्रिस थाखा सललिस थाखा ना मावायाबो फनसास थाखा सललिस थाखा फवायाव बिदि सम सम बायनानै जायो आरो जोङो बोजों बोजों सोरबा सोरबा ओरै बिमा दैआव सारहैयो गुरहैयो सारनानै फानफैयो बिस थाखा बाहाग बेफोरखौ बायनानै जायो सोरबा नाथुर लाबोयो सोरबा ना बोथिया सोरबा फिथिख्रि सोरबा खांख्राइ बिदि लाबोयो मानसिफ्रा बायनानै जायोआरो बे गुरनो रोङिफ्रा बायनानै जाबाय जोंथ' जों गुरोबो सम सम गुरनो थांनाय जायाब्ला बायनानैबो जायो फनसास थाखा फवा सललिस थाखा फवा साथि थाखा फवा बिदिआरो ना नायै ना मेरला ओंखारब्लाथ' दामा खम जायो सायथ थाखा सतुर थाखा फनसास थाखा बिदि मोनो आरो ना बारा ओंखाराब्लाथ' हाथायाव खम ओंखारब्लाथ' दामा बारा एखस' देरस' फवायाव बिदि फानो आरो बिसोर मालाय जाय फैसा गोनां बिसोरबो मालाय फैसा गोनांफ्रा दामखौ गिया बायै बायै जायो मालाय एखस' देरस' बाबो बायनानै जायो जोंहा बारा दाम गोसाखौ बायनानै जानो हाया आरो जोंना बे सललिस थाखा साइद थाखा सललिस थाखा फनसास थाखा थ्रिस थाखा बिस थाखा फोरखौ बायनानै जायो एखमब्ला बिस थाखा बाहागखौ बाथोन जानो लाबोबाय बाथोनबो जानो लुगैयो नालाय ना गोरलै गोरलैखौ बाथोन जानो मोजां मोनो बेखौ लाबोयो आरो जोङो बायनानै एखमबा गुरनानैबो जायो सारनानै जायो हमनो मोजां मोनो ना बोथिया बालायाव थायो दा नै दा गोजां बोथोर बाला सिंआव एब्रेबाय फुं फुंआव मैगं खादाजों हा सालिब्ला गाखोयो माथाम माब्रै जोंनि बे दैमा गाथोनावनो जों दुगैग्रायावनो मोनो आरो गुरनो मोजां मोनो गुरनो मोजां मोननानै गुरो एखमब्ला एखमब्ला बा बाब्ला थाबाय गुरनो लुबैब्ला थांबाय बिदि आरो गुरनो लुबैब्ला गुरहैबाय गुरनो बा बाब्ला थाबाय ओरैनो बाथोन जानो खांख्राइ मासेफोर मोनो खोमा माथाम माब्रै फोर मोनो खोमा बिदि साननानै थांनाय जायोआरो ओरैनो थांनो बानानै जोंथ' बुरि मानसिआथ' बिदिनो गोदोनिफ्राय ना गुरग्रा नालाय सारनानै जाग्रा फानाब्लाबो एखमब्ला खबाइसे एखमब्ला खबाइ गेजेरसे एखमब्ला आदा किजिनि जख' एखमब्ला फवासेनि जख' मोनो आरो एखमब्ला एखमब्ला गुरब्लालाय बायाबलाय बेखौनो एखमब्ला एखमब्ला मोजोमबा थांबाय ओरैनो थानो बानानै ना गोरानखौबोथ' जाबाय थानो बायोना एखमब्ला ना गोथांबो जानो लुबैयो बाथोन जानो लुबैयो दाथ' दुनदिया गोरलै ओंखारबाय दुनदिया गोरलैजों बाथोन जानो मोजां जाबाय दा सामब्राम बिलाइ दुनदिया गोरलै दा जानो मोजांसै आरो जानो गोथाव मोनो मोदोमलायो आरो दालि जह'ल संबाय ना बाथोन दुनदिया गोरलैजों सामब्राम बिलाइ गोरलैजों बाथोन एग्लिनानै जाबाय बिदिनो जानो गोथाव मोनो आरो